اگر میں بات کروں اپنے بچپن کی یادوں کی تو میں وہ منظر کبھی نہیں بھول سکتا اور سب سے پہلے جو چیز میرے ذہن میں آتی ہے وہ ہے ماں باپ کا پیار ماں باپ کا لاڈ جس طرح ماں باپ بچے کو بچپن میں لاڈ و پیار کرتے ہیں بڑے پر بھی کرتے ہیں لیکن وہ نظر نہیں آتا ہے ماں باپ کا پیار بچوں کے لیے کبھی کم نہیں ہوتا ہے لیکن بڑے پر وہ کا پیار کم نہیں ہوتا ہے لیکن نظر نہیں آتا ہے بچوں کو پیار جو ہوتا ہے بچپن میں اور زیادہ نمایاں ہوتا ہے بچے کو ماں باپ پیار سے کبھی کبھی چومتے ہیں چُمی لیتے ہیں کس کرتے ہیں بوسہ لیتے ہیں اِس سے بچے کا منوبل بہت بڑھتا ہے اور اپنی بچپن کی یادوں کی اگر بات کی جائے تو ایک روپے کے چار پانی کے بتاشے کھانا اور اِس طریقے کی بہت سی چیزیں جو آج کل کے زمانے میں بہت ایکسپینسیو ہو گئی ہیں مہنگی ہو گئی ہیں جو عام آدمی کے لینے کے لیے بہت مشکل ہیں میں اِسی طریقے سے اپنے ایّام تعلیم کو بھی بہت یاد کرتا ہوں اور اُن کو رو یاد کرکے میں کبھی بہت سنجیدہ بھی ہو جاتا ہوں اور میں بہت پریشان ہوتا ہوں